दो ज्हार ते पंजी सौ रपेआ लग्गना पैंट कोट दी बड़ी स्याई होंदी तुसेंगी पता ते ऐ इ'यां बाह्र हाई स्टैंडर्ड़ दा तुस बाह्र जायो कुदै कपड़ा बी दिक्खेओ तुस कनेहा होंदा ऐ इ'यां गै सीत्ते दा होंदा चलो कोई निं लाओ तुस चक्कर फिर सनागा में तुसेंगी ठीक ऐ दस्सेओ कपड़ा शप्पड़ फिर हां ठीक